ہمارے علاقے میں ٹریول کمپنی کے ایجنٹس تو بہت ہیں لیکن یہ لوگ اچھے بھی کام کرتے ہیں کچھ لوگ غلط بھی کام کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں سچ بھی بولتے ہیں یعنی اپنے فائدے کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگلے کا کیا فائدہ ہے اگلے کے فائدہ کو دیکھنا چاہیے اگر اسے فائدہ نہیں ملتا ہے تو پھر وہ پھنس جا پھنسا دیتا ہے اور اس پھنسانے کے وجہ سے جو ہے لوگ اس کمپنی میں جانے سے احتراز کرنے لگتے ہیں ہچکچانے لگتے ہیں اس لیے ہم ٹریول کمپنی کے ایجنٹ سے ہم یہ بات کہیں گے کہ وہ لوگوں کے رجحان کو زیادہ سے زیادہ بنائیں اور سچائی دکھائیں اور سچ کتنا ہی کڑوا ہے لیکن وہ سچ ہے اگر لوگوں کی اس سچائی میں مدد کریں گے تو پھر آپ کی بھی مدد ہوگی اور پھر مدد ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے کمپنی کی وہلیو بڑھے گی آپ کے کمپنی کی عزت بڑھے گی اور کمپنی کی جب عزت بڑھے گی تو پھر آپ ایجنٹ ہے نا پھر آپ کے پد کو بھی وہ کمپنی آگے بڑھائے گا اس لیے جہاں جہاں کے بھی ٹریبل کمپنی کے ایجنٹ ہیں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی سچائی کو بہتر سے بہتر بنائیں اور لوگوں کی مدد کریں اور لوگوں کی مدد میں ہمیشہ شامل حال رہیں